अच्छा दीदी अरे हमको चाट चाहिये था हमको तो एक लौकी का चाट चाहिये एक टमाटर का चाट चाहिये और एक पलकी का चाट भी वो बनता है ना तो हमको चाट सब चाहिये ये लेकिन हमको खाने में स्वादिष्ट रहे और हमको घर भी ले जाना है ना हाँ तो ठीक है कैसे देंगी आप तो इतना महंगा देंगी आप हम खाएंगे भी और लेकर जायेंगे भी पैक करा कर के इतना माल देंगी तो एक कितना कुछ कम करेंगी

अरे पाँच प्लेट दे दीजिये हमको खाने को और दस प्लेट लगा दीजिये तो इसका कितना पैसा अरे टमाटर का चाट दे दीजिये दो और दो लौकी वाला अरे एक ओठो पनीर वाला दे दीजिये यहाँ खाने के लिये नहीं नहीं तीखी मीठी दोनों चटनियाँ दस प्लेट ले जाने को है

हाँ ठीक है और पाँच खाने के लिये लगा दो दो लौकियाँ वाली दो लौकियाँ वाली और दो टमाटर का और एक पनीर का और उसमें खट्टी तीखी मीठी चटनी भी रहेगी

इसमें से भी हमको चाहिये इसमें से दे मिनी छोला भटूरा और वडा पाव और चिक्की जो है वो सब लेके दो दो पलेट लगा दीजिये

और नमस्ते नमस्ते